मां अजमेर में रहंदी आहियां मुंंहिंजो घरु इलाही वॾो आहे ऐं कचो पट हेॾो वॾो आहे उते ॾाढा मूं फल ऐं कुझु भाॼियूं कुझु गुल इहे पोखे रखिया आहिनि पर मां खाध जा घटि ई ॿाहिरां कोन घुराईंदी आहियां घर में कुझु सुकियलु पता उहे छणंदा आहिनि उहे चुरो करे विझा ऐं छेणो विझा उन खां पोइ दालि चांवर जो पाणी विझा ऐं पत्तीअ जो पाणी विझा उन सां छा खाध सुठी थी वेंदी आहे मुंंहिंजी